जि'यां की हून स्पोर्टस होई स्पोर्टस मतलब की असेंगी जीने दा तरीका असेंगी अपना जीवन व्यतीत करने दा तरीका पता चलदा मतलब अगर अस स्पोर्टस बिच नेईं होगे तां असेंईं होर कम्मै गी गिज्झना असें असेंगी मतलब छड़ा पढ़ाई करियै बी किश निं थ्होंदा मतलब स्पोर्टस बिच रेहियै असेंगी जीने दा पता चलदा अस कुसै कन्नै बोलने आं कि'यां बोलना कि'यां अग्गै पिच्छै जाना असेंईं बाह्रै दी दुनिया दा पता लगदा हून घर बेहियै ते किश निं थ्होई सकदा छड़ा पढ़ाई करियैआक्खो किश बनी जाना चलो उत्थै ते बनी जाह्ग पर स्पोर्टस इक्क ऐसी चीज़ ऐ मतलब अस मतलब असेंगी इन्ना अग्गै लेई जंदी ऐ कि साढ़ी जिंदगी बनाई ओड़दी ते हून स्पोर्टस बड़े तरीके दी होंदी ऐ कोई बॉलीवाल खेलदा कोई किश खेल्लदा कोई फैंसिंग खेलदा कोई बैट बॉल खेलदा मतलब बड़ी तरह दी स्पोर्टस होंदी मेरे कहने दा मतलब इ'यै कि स्पोर्टस बिच तुस भाग लैओ मतलब कोई बी स्पोर्टस एक्टीविटी होऐ जेह्ड़ी मर्ज़ी होऐ तुस स्पोर्टस बिच भाग लैओ होर मतलब अपने आप गी दस्सो प्रूव करियै की अस बी किश करी सकने आं स्पोर्टस बी इक्क मतलब ऐसी चीज़ ऐ कि असेंगी दूएं कन्नै बोलना सखांदी असेंगी साढ़ी सेह्त आस्तै बड़ी जरूरी ऐ ते मतलब साढ़ा जेह्ड़ा अंदरै आह्ला फीजिकली फिट रक्खदी ऐ ते होर बी बड़े फायदे न एह्दे मतलब होर बी बड़ा किश जि'यां में आं फैंसिंग इक गेम ऐ तलवारबाज़ी होर में बी उसी खेल्लनी आं मेरी फेवरेट गेम ऐ इक्क मतलब कि में उसी अग्गै लेना चाह्न्नी आं में ओह्दे बिच एह् ऐ कि तलवारबाज़ी ओह्दे बिच त्रैऽ ओह् त्रैऽ किस्म दे मतलब कि इवेंट होंदे न मतलब ओह्दे बिच एह् ऐ कि तुस जेह्का मतलब कि जेह्का तुं'दा मतलब तुस अपने आप गी जेह्का प्रूव ' करी सकदे ओ करी जेह्का अस की अस बी किश करी सकने आं मतलब की स्पोर्टस आक्खने दा मतलब उ'ऐ कि स्पोर्टस इक्क ऐसी चीज़ ऐ मतलब कि जो असेंगी किश निं बनाई सकदा ओह् असेंगी स्पोर्टस बनाई सकदा स्पोर्टस असेंगी मतलब होर बी मतलब अस गलत कम्म करानेआं ओह् करने कोला रोकदा अस स्पोर्टस बिच जाने कन्नै एह् होंदा की असेंगी बंदा बिज़ी होई जंदा साढ़ी जेह्का जीवन ऐ ओह् असेंगी जीने दा मक्सद लभदा कि हून असेंगी एह् करना गै करना ऐ ते होर बी अस नशा मुक्त होई जन्ने होन्ने आं मतलब असेंगी होर कुसै कन्नै लैना देना निं बनदा साढ़ा मतलब स्पोर्टस मतलब स्पोर्टस रक्खने कन्नै मतलब जिंदगी बनी जंदी लोकें दी स्पोर्टस मतलब में आक्खना चाह्न्नी आं कि स्पोर्टस गी अपना पैशन बनाओ मतलब स्पोर्टस गी मतलब इस तरीके कन्नै लैओ की आने आह्ले टैम पर साढ़ी जिंदगी बनी जा ते ते होर बी बड़े लाभ न न्हाड़े ते तुस मतलब आक्खो ते जि'यां हून अस असेंगी ते सारें कोला पैह्लें असेंगी साढ़ी बॉडी फिट रौहंदी ते दूई गल्ल ऐ की अस कदें बमार निं होंदे अगर अस फीजिकली फिट ऐं तां अस बमार निं होंदे ते अगर अस स्पोर्टस बिच रौह्गे ते असेंगी किसै चीज़ै दा नुकसान निं होना ते कन्नै अस अपनी पढ़ाई बिच बी बिज़ी रौह्गे ते मतलब स्पोर्टस दे कन्नै कन्नै पढ़ाई बिच बिज़ी रौह्गे ते साढ़ा बड़ा लाभ ऐ एह्दे बिच बाकी होर स्पोर्टस मतलब केईं किस्म दे स्पोर्टस होंदे मतलब कोई बी लेई लैओ स्पोर्टस मतलब स्पोर्टस केईं किस्म दे होंदे जि'यां किश बी आक्खी सकदे तुस बॉलीवॉल स्कीपिंग रोप होइया बैडमिंटन होई गेआ होर बी कैटेगिरियां हैन एह्दे बिच तुस केह्ड़ी जेह्ड़ी मर्ज़ी स्पोर्टस खेलो मेरा कहने दा मतलब ऐ कि स्पोर्टस बिच असें जरूर भाग लेना चाहिदा एह् साढ़ी मतलब असेंगी दमाकू दिलू हर जगह तंदरूस्त रखदा

ऐसी चीज़ ऐ की मतलब हून अगर अस ना मतलब असेंगी पढ़ाई कन्नै बी एह्दी बड़ी मदद होई जंदी क्योंकि अस अगर मतलब फीजिकल एक्टीविटियां करने आं जेल्लै साढ़ा कदें कदें केह् होंदा की असेंगी पढ़ाई पर साढ़ा मन निं लगदा हून जदूं अस स्पोर्टस करगे एह् सारा किश करगे ते केह् होना ओह् साढ़ा दमाग ऐ ओह् फ्रेश होई जाना इक दम ते असेंगी केह् होना थोह्ड़ा पढ़ने बिच फ्ही दमाग साढ़ा लग्गना स्टार्ट होई जाना तेओह्दे कन्नै केह् होना कि जेह्की साढ़ी पढ़ाई ऐ ओह् बहुत अग्गै जानी होर असेंगी स्पोर्टस दा बी फायदा ते होर बी बड़ी चीज़ें दा बस एह् ऐ कि स्पोर्टस च तुिस कोई बी गेम खेलो कोई बी गेम माड़ी निं ऐ ते सारियां गेमां अच्छियां ते असेंगी हर इक गेम अग्गै लेई सकदी ऐ पर एह् ऐ कि स्पोर्टस बिच जरूर भाग लैना चाहिदा घर बैठियै किश निं लभदा ते मतलब होर बी बमारियें कोला बचना चाहिदा क्योंकि स्पोर्टस ऐसी चीज़ ऐ की एह् असेंगी कोई बी बमारी होन निं दिंदी जेह्का स्पोर्टस दा बंदा ना इक्क स्पोर्टस विद्यार्थी ऐ इक कदें बी बमार निं होंदा हां ऐसी गल्ल निं ऐ कुदरती भगवान नै अगर इन्सान बनाए दा बमार ते होना गै ऐ पर एह् ऐ कि बाकी जेह्का नॉर्मली इन्सान ऐ स्पोर्ट आह्ला ओह्दे कोला ओह् अलग बंदा ऐ